میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی پرائمری اسکول کی پڑھائی جو تھی وہ اوکھلا ایک اوکھلا میں ایک سرکاری اسکول ہے وہاں سے پہلی سے لے کے پانچویں تک کی پڑھائی کی اس کے بعد پھر میں نے چھٹی سے لے کے بارہویں تک کے لیے سینیئر سیکنڈری اسکول سرکاری اسکول جو ہے وہاں سے میں نے اپنی بارہویں کلاس پاس کی اور دھیرے دھیرے اسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور میں نے کچھ دوسرے کورس بھی کیے جس میں میں نے الگ الگ قسم کی تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی میں نے ہمیشہ چاہے کوئی بھی مشکل ہو چاہے کوئی بھی ذمے داری ہو میں نے سب کو پورا کیا اور سب ساری ذمے داری کو نبھاتے ہوئے میں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور ابھی بھی میں پڑھائی کر رہا ہوں آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا